कबुत्तर देखैमे बहुत प्यास लागै छै बहुत अच्छा लागै छै कबुत्तर देखैमे कतहो बैठै छै बोलै छै सुनैमे अच्छा लागै छै बहुत प्यार लागै छै की कतहो खाना भोजन दए दै छै खाय छै बैठै छै घुमै फिरै छै आबै छै पहिलए दस दसके बदला बीस बीसके बदला रसे रस रसे रस बढ़ल जाइ छै कि ओत्तए खाना मिलै छै व्यवस्था मिलै छै जाइ छै खाना खाइ छै किछु दए देलहुॅं खायलए छीट देलक सब चीज खाइ छै बीछ चुनिके देखैमे अच्छा लागै छै बुलै छै ओमे कबुत्तर बहुत देखैमे अच्छा लागै छै प्यार लागै छै देखैमे हँ इहए सब भए जाइ छै खाना मिलै छै ओकरा खाना मिलै छै तऽ ओहिमे रसे रस बढ़ल जाइ छै एकटा दुइटा कऽ बढ़ल जाइ छै ओहिमे बढ़ल जाइ छै ढेर भए जाइ छै देखैमे अच्छा लागै छै ओकरा खुराकी दए दै छै छीट दै छै खाइ छै पानि दए दै छै पानि पीयै छै इहए सब होइ छै खाना ओ खाइ छै खानाके टाइम पर पहुँच जाइ छै कि ओतय मिलै छै खाना सब कबुत्तर झुण्ड बान्हि कए निकलि जाइ छै चैलि आबै छै उरि कऽ बैस रहै छै खाइ छै पानि पीयै छै देखैमे अच्छा लागै छै सब कबुत्तर झुण्ड बनल रहै छै देखैमे बहुत अच्छा लागै छै कबुत्तर आबै छै टाइमपर पहुँच जाइ छै की ओत्तए मिलै छै खाना चैल जाइ छै आबै छै खए लै छै फेर उड़ जाइ छै इहए सब होइ छै